ट्वेंटी फाइव दिसम्बर क्रिसमस डे सेवन्टीन सितम्बर विश्वकर्मा पूजा ट्वेंटी सिक्स जेनवरी रिपब्लिक डे फिफ्टीन ऑगस्ट इंडिपेंडेंस डे टू ऑक्टुबर गांधी जयंती